आङो जेब्ला गिबिखेब एबा सेथि ओंखाम संनो सोलोंजेनो अब्ला आङो गिबि संनायाव आंना ओंखाम माइरं सुनानै अरदाबाव जाननाय समाव दैयानो खम जानानै ओंखामा गोथां जायो आरो खामो आङो आंनि आइ आरो आब' दङमोन आं उनाव लासै लासै आइ आरो आब'नाव सोंनानै सोलोङो अब्लाबो अबेबा समाव दैयानो बारा जायो आरो बबेबा समाव दै खम जानानै ओंखामानो गोथां जायो आरो ओंख्रि संनाय समाव संख्रियाबो दै खम जायो एखनब्ला गोथां जानो नागिरो बबेबा ओंख्रिया बेबायदिनो सोलोङै सोलोङै दासो एसे मोजां जादों आरो आङो न'आव थानाय समावबो संनाय खावनायाव आङो बारा नोजोर होआमोन दा हाबा जाखांनायनि उनावसो आङो संनाय खावनायखौ मोजाङै रोंदों बेबायदिनो आङो आइ आरो आब'नि माबायावसो संनो खावनो रोंबोदों दा संनो रोंबाय आरो मोजाङानो जाबाय आं सोलोंजेननाय समाव एबा संजेननाय समाव फ'न एबा माबा लेखा नायनानै आङो सोलोङाखै आङो आइ आरो आब'नि गेजेरजोंनो संनो खावनो सोलोंनाय जादों आंनि आइ आरो आब'आनो आंखौ फोरोंलांदों